میری سب سے بڑی کامیابی میری ایجوکیشن ہے اور مجھے اس بات پہ بہت فخر بھی ہے کہ میں ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہوں اور میں اس کا استعمال اچھی جگہ کر رہی ہوں میں ان بچوں کو فری پڑھا رہی ہوں جو ڈیزرو کرتے ہیں پڑھنا نالج حاصل کرنا جو فیس افورڈ نہیں کر سکتے لیکن ان کو نالج دے کر ہم ایک چین بنا رہے ہیں جیسے ہم ان کو نالج دیں گے وہ دوسروں کو نالج دیں گے اور اس طریقے سے ہماری نالج سے ہی کافی بچوں کا بھلا ہو جائے گا اور ایجوکیشن ایک ہے ہی ایسی چیز جو صرف آپ اسکول میں نہیں سیکھتے ہیں بلکہ عام زندگی میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ کو نالج ہر جگہ سے ملتی ہے آپ کہیں سے بھی لینا چاہیں آپ کو فری میں بہت نالج ملتی اور آپ اس نالج کو حاصل کر کے دوسروں کو یہ نالج دیں یہی سب سے اچھی بات ہے